हमरा सनि हमरा सनि कृषक आदमी छी खेती करयवला आदमी छी तऽ जा तक हमरासभ तनाव मुक्त सँ हुए वास्ते तऽ इतना परिश्रम मेहनत करै छी एकरेसँ हि होइ जाइ छी ओकरा बाद हुये कि छै तऽ हमरा सनि कुछ युवा लड़का सभ शाममे एक जगह जब जमा होइ छी तऽ उस टाइममे हुये कि छै कि कुछ खेलपर हमरा सनि जाहिसँ कि दौड़ भागवला कुछ हमरा सनि खेल खेलि लै छी कि या बैठिके योगा करै लागै छी तऽ सुबह सुबह अगर मानो चारि टा लड़का छी तऽ आधा घण्टा या दसे मिनट हुये जितना हम सक्षम छी उतने ठु मे एक्सरसाइज भी गामके कुछ लड़का मिलिके एक्सरसाइज भी करि लै छी तऽ इस प्रकारके हमरा सनि जे छै हमरा सनि बहुत खुशमय रहै छी तनावसँ मुक्ति हमरा सनि बनाबयके इसी ढङ्गसँ जियै छी तऽ ज्यादातर किसान इतना लेबर करै छै कि ओकरा समैए कहाँ छै कि ओकरा कि हमरा तनावमे आबै जे मेहनत करयवला आदमी ओकरा तनाव आबैए ही नहि छै आओर जकरा जे मतलब कुछ कम मेहनत करै छै ओकरा लिए ओ सुबह सुबह जाइ छै तऽ वही व्यायाम छै आ योग छै ओकर बाद वो भी सन्तुष्ट हो जाइ छै आओर ओकरो तनाव मुक्त खुशमय जिन्दगी यापन करै छै कोइ दिक्कत नहि हमरा सनिके नहि छै सभ चीज बढ़िआँ छै